जी हाँ हमने ऐसा ड्रॉ किया है जिससे हम बाद में महसूस किया उसका महसूस किया उसका गहरा अर्थ में महत्व था और वो था कि हम किसी बात को कभी बोल देती है जिसका महत्व कोई बिना बोल देती जैसे कि किसी की लड़ाई में कुछ भी कहा जाता है लेकिन उस बात को पीछे सोचती तो क्या उसका कितना बड़ा महत्व था और अर्थ था ये हम नहीं सोंचते क्योंकि उसे टाइम हमारा दिमाग था जो स्थिर नहीं रहता इसलिए हम उसे कुछ भी कहते देते हैं लेकिन इस चीज का कोई महत्व ही नहीं समझते पीछे हम जब सोचते कि इसका कितना बड़ा अर्थ और महत्व है जैसे किसी चीज को हम पहले हमारे पास थी और उसे हम छोड़ देते हैं तो उस चीज का हमने महत्व ही नहीं पता कि जो हमारे पास थी उसका महत्व नहीं जानती जो हमारी से दूर चली जाती है जब हम उसका महत्व समझते हैं किसी चीज को या किसी शब्द को हम अनर्थ बोल देते हैं उसका हम अर्थ ही नहीं जानते हमने बाद में पता चलता है कि हमने उसे ऐसे शब्द कह दिए कि जिनका हमें अर्थ ही नहीं पता था और उनका अर्थ इतना गहरा होता है